हम पशु पालन तो बहुत पहले से करते हैं लेकिन मेरे परिवार में एक ऐसा पशु है जो एक दम परिवार के सदस्य की तरह है और मुझे और मेरे परिवार को इतनी अच्छी लगती है इतना अच्छा वो उसका स्वभाव है कि वो मुझे एक दम मेरे बच्चों जैसी वो लगती है और इतना अच्छा रहती है इतनी जहाँ बाँध दिया जाए वहीं बंधी रहती है एक दम शांत स्वभाव की है और अच्छा दूध देती है उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार उससे दूध ले सकते हैं थोड़ा ज़्यादा वो हमेशा अपनी एक सदस्य की तरह है हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं बहुत अच्छी है और मेरी गाय का नाम गौरी है और गौरी काे जब हम बुलाते हैं तो वो दौड़ के मेरे पास आ जाती है मेरे परिवार में घुली मिली है एक दम इतना अच्छे सा रहती है जैसे ये कोई कह ही नहीं सकता है कि इस परिवार की नहींं है और एक वो कभी बच्चों को मारती नहीं है एक दम बच्चों से प्यार करती है बच्चे उसके पास जाते हैं तो अच्छे से उसे चाटती है उसे देखती है और उसे कभी भी वो बच्चों काे सींघ नहीं मारती है और बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं हमारे परिवार में घुल मिल कर रहती है इतना अच्छे से रहती है कि जैसे कि कोई सदस्य ही है हमारे घर की और वो पशु का नाम दिया गया है लेकिन वो पशु नहीं है वो एक दम सदस्य की तरह है परिवार में और अच्छे ढंग से रहती है अच्छा दूध देती है और हम उसे बहुत प्यार करते हैं खाद चारा खाना जो हम देते हैं वही खाती है वही खा कर रहती है वो ना कभी इधर उधर भागती नहीं है जहाँ छोड़ देते हैं वहीं खड़ी रहती है बाँध देते हैं वो घास चरने वहीं चरती रहती है जब हम लाते हैं तभी वो आती है या तोड़ फोड़ कर नहीं भागती इतनी अच्छी है वो कि हम क्या बताऍं उसका स्वभाव हमें इतना अच्छा लगता है कभी हमारे घर से ना जाए तो ही अच्छा है और हमें बहुत बढ़िया लगता है उसके साथ रहने में उसको चराने में उसको खिलाने में बहुत अच्छा लगता है हम उसके साथ एक दम सदस्य की तरह रहते हैं जब भी खाना बनाते हैं उसके हिस्से का भी खाना बनाते हैं उसे भी खिलाते हैं और बहुत प्रेम करते हैं हम उससे हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हमारी गाय नहीं है ये हमारी सदस्य है हमारे परिवार जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ये है इस लिए हम इसको बहुत प्यार करते हैं